जइसे आशा बहू आबै हथिन तऽ पोलियोके दवाइ पिएबे हथिन आओर पिआके बाद टीकाकरणके बारी आबै हइ तऽ ले जाइके बारी आबै हइ तऽ लेके जाइ हथिन तऽ तनि दूरी पड़ै हइ टीकाकरण होइ हइ तऽ आओर भर सिआना आओरके लिए वएह गामघरमे कोइ सुविधा नहि हइ जइसे हाथ टुटि गेलै पाएर टुटि गेलै ओहिके लिए अस्पताल चाही ने गाममे ओ भी नहि हइ गाड़ी घोड़ा भी ओतना सुविधामे नहि हइ दूरीमे पड़ै हइ तऽ एहिके लिए तऽ चाही सुविधा आओर